हमारी आम जिंदगी में गायन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी कोई इंसान काम करके आता है तो वो थक जाता है वो शारीरिक तौर पर भी थका हुआ होता है और मानसिक तौर पर भी थका हुआ होता है और जो गायन होता है वो हमें तरो ताज़ा करने का काम करता है जिसकी वजह से कोई भी इंसान हो वो गाना सुनना ज़्यादा पसंद करता है किसी और चीज की तुलना में वो गाना ही सुनता है जैसे कभी भी कोई इंसान काम करके घर लौटता है तो वो मानसिक तनाव में आ जाता है कभी कभी उसके कारण मन को हल्का करने के लिए वो गाना सुनना पसंद करता है कभी कोई गज़लें सुनना पसंद करता है या कोई और गाना सुनना पसंद करता है और उसके कारण घर का वातावरण भी अच्छा होता है और जब कोई इंसान गाना गुनगुनाता है तनाव भरे माहौल में तो उसका दिमाग भी थोड़ा हल्का होता है इसके कारण गायन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में